हेल्ल' औ औ औ ओमफ्राय नोंथाङा बबेनिफ्राय कल खालामदोंमोन अ माबाफोर गोनांथि जादोंमोन नामा ओमफ्रायलाय अ औ औ

अ अ अ दे गिबियावनो नोंथांखौ बरायनाय जाबाय माने आसामावथ' दा जोबोर अखा हागासिनो दङ बेनिखायनो बोथोराबो बांद्राय नै अखायानो ददाया ददाया जागासिनो दङ ओमफ्राय जोंहा नै आसामाव दा गोजां बोथोराबो एसे हाबहांबाय बेनिखायनो नोंथाङा फैनो गोसोब्ला एबा नोंथाङा बेरायनो फैयोब्ला नोंथांजों लोगोसे नों लाबोफानांगोन माखासे गुदुं गुदुं गानग्रा जिनिसफोर जेकेटफोर बेफोरखौ नोङो लानानै फैनांगोन मानो होनोब्ला बोथोराबो जा गरम बोथोर जोबनानै गोजां बोथोर हाब्बाय नालाय आरो अखायाबो दा ददाया ददाया जागासिनो दङ हागासिनो बेनिखायनो नोंथाङा इसे गुदुं गुदुं गानग्रा जोमग्राफोर गोनांथिफोरखौ लाबोनांगोन आरो

औ औ बेफोरखौ नांगौ

अ बेयावथ' आं गोबाङैनो टुरिस्टफोर गुबुन गुबुन जायगानि बेरायग्राफोरखौ आं बेयावहाय लानानै थाङो बेबायदिनो नोंथाङाबो सासे जाहैबाय बेयाव बेरायहैनोब्ला जोंहा पार्क गोबां जेथो गोनां नङा खामानिया मानो होनोब्ला नोंथ' भारतनिनो सिङावनिनो जाहैबाय नालाय भारतनि नङैफोरनियासो इसे जेथोगोनां जायो आरो मानो होनोब्ला बिसोरहा हाबनायनि सिगां फिस होनांगौआबो एसे बारा जायो आरो जों लकेल मानसिफोरनि बांद्राय गोबां जाया आरो जोङो हाबनायनि सिगां जोङो गेटआवहाय टिकेट दाननांगौ जायो बे टिकेटाव बाजौ रां लायो बे बाजौ राङाव नों खेबसे नोंनि गोसो बायदि सानसे बेरायनो हागोन आरो आरो बेजों लोगोसे नों बेरायनो थाखाय नोंहा सासे लोगो नों हारसिंब्लाबो अरजालिया नोंजों लोगोसे सिकिउरिटि गार्ड सासे थांफाबाय गारि गंसे जिपसि ड्राइभार ओमफ्राय बेजों लोगोसे नोंथाङा लोगोआव जानायनि लाफादो बेजों लोगोसे नोंथांखौ बेराय होनाय जागोन आरो बे बाजौ रांजोंनो

फिसथ' आं लानाय जानाय नङा ओरैनो साह खरस बिदि लानाय जायो आरो होलाङोब्ला बेफोरमोन आरो मानो होनोब्ला आंबो सम गारनानै गावनि समखौ गारनानै बेरायफानांगौ जायो नालाय औ औ पन्द्र' औ अखाफोरा ददायाब्ला फैनो हागोन आरो नोंथाङा बेरायनो थाथ'नो गोसोब्लाबो जोंहा गुवाहाटिफोरावहाय गोबाव सम थाथ'नो हायो मानो होनोब्ला बेवहाय आलासिफोर बिदिनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय दावबायारिफोर फैनानै थाफैथ'खायो बेबायदिनो बिदि थाफैथ'जानो हागोन आरो औ औ औ औ औ औ औ दे औ औ औ दे औ